नमस्कार मेरा नां नरेश ऐ में रियासी डिस्ट्रिक दा रौह्ने आह्लां हून गल्ल चलै दी साढ़ी बिजनेस दी साढ़े ग्रां च ते बिजनेस अगर करना होऐ कुसै जि'यां हून दिक्खो साढ़े इद्धर मैक्सीमम जित्थै में रौह्न्नां उत्थै बड़ा गै जैदा कम्म ऐ राशन आह्ला होई गेआ जि'यां राशना दी दकान होई गेई मनेयारिएं दियां दकानां होई गेइयां जि'यां बिंदी सुर्खियें दी दकानां होई गेइयां उब्भी अजकल ब्यूटी पार्लर दी सलून जिसी आखदे लोग इंग्लिश बिच्चें ओह् बी अगर अस करचै ते ओह् बी बड़ा अजकल कम्म ऐ क्योंकि अजकल ओह् बी बड़ा चलै दे पैह्लें पैह्लें ते लोग इन्ने जैदा फैशन निं करदे हे लेकिन अजकल दौर गै ऐसा आई गेदा कोई नमां जमाना आई गेदा ते अजकल सारे इस पास्सै दौड़ा देन जि'यां हून मुड़े होई गे न अजकल जि'यां हून यंग मैन मुड़े होई गे ओह् उ'नें बड्डे बड्डे सैलूने जंदे अगर कुसै नाइया दा कम्म सिक्खे दा होऐ उब्भी इत्थै नाइया दा कम्म साढ़े इत्थै खोह्ल्ले ते ओह् बी चली सकदा नाइया दा कम्म बी अजकल बड़ा शा करदा ऐ दिक्खो जी

जि'यां हून बिजनेस त्रीया बिजनेस जि'यां हून साढ़ै इत्थै होई गेआ अजकल दिक्खो इ'यां फास्ट फूड बी जैदा खंदे मोमोज़़ बगैरा जि'यां एह् न्यूडल बगैरा एह् बी साढ़ै इत्थै बिजनेस जैदा चली सकदा जि'यां हून निक्के निक्के बच्चे होई गे दिक्खो पैह्लें ते नेहियां होंदियां एह् चीजां ते नेही खंदे लेकिन अजकल ते जरूरी होई गेदा अजकल घरै गी तुस जेकर घरै गी लेइयै निं जाओ केश ते लड़ाई लग्गी जंदी ते बच्चे बेचारे तंग करी ओड़दे अगर फास्ट फूड दा कोई बिजनेस खोह्ले साढ़ै इद्धर ते फास्ट फूड बी शैल चली सकदा त्रीया होई गेआ जि'यां हून एह् सूट साट दा बिजनेस दिक्खो हां लोग जि'यां जि'यां साढ़े ग्रां च लोकें के बड्डे बड्डे शैहरें जाना पौंदा कपड़े कुपड़े लैने गी जि'यां हून कुतै मैट्रो कोई बी किलो पैंती किलोमीटर जाना पौंदा दूर फ्ही जाइयै लोग कपड़े लैंदे न अगर साढ़ै इत्थै अगर ओह् बी दकान खुह्ल्ली जा ते उत्थै बी चली सकदा हून में सोचा दा में अपने अगर बिजनेस करना होऐ ते में सोचा ना साइबर कैफे खोह्लां क्योंकि उत्थै साढ़े इत्थै अस्पताल बी ऐ स कश ते चली जंदा कम्म बी जि'यां हून फोटू स्टैट करी ओड़ग कोई कोई ज्हाजे दी टिकट कुसै गी जाना होऐ कोई जि'यां बाह्रे दा आए दा होऐ ट्रेना कोई बाह्र दा आए दा होऐ ते कराना उ'न्नै ट्रेने दी टिकट टुकट कुतै कोई रिचार्ज बगैरा ओह् बी होई सकदी कोई कापियां पैन्न बगैरा जि'यां हून कालेज ऐ साढ़े इत्थै घरै दे कश कॉलेज बी ऐ कॉलेज बी अगर कोई जि'यां हून बच्चे होंदे उ'नें ओह् लैने होंदे पैन्न पुन्न कापियां कुपियां लैनियां होंदियां ओह् बी अगर में सोचा ना उ'यै खोह्ली लैं नुआढ़े च मेरी थोह्ड़ी दिलचस्पी ऐ और कुसै जि'यां हून दिक्खो हून जि'यां अजकल लोग भाई सारियां पक्कियां कोठियां पादियां सरकार बी इ'यां मतलब कि पैसे देइयै लोकें गी तुस कोठियां पक्कियां पाओ पलैंथ भराओ जां जि'यां किस्तें किस्तें पैसे औंदे जि'यां हून अस अगर सीमैंट च जैदा पैसा होऐ सीमैंटै दी हट्टी जां सरिये सुरिये दी हट्टी कोई जि'यां हून बिल्डिंग बुल्डिंग दी दकान एह् बी अगर अस इत्थै खोह्लचै ते साढ़ै इद्धर ओह् बी चली सकदा इत्थै ओह् बी चली सकदा

बिजनेस जि'यां हून दिक्खो असें साढ़े इत्थै बिजनेस एह् तिन्न चार जेह्के बिजनेस में बोल्ले न एह् साढ़े इत्थै जैदा चली सकदे दिक्खो अजकल केह् होंदा पैह्लें पैह्लें लोग के होंदे हे कि घर सब किश लांदे हे ते हट्टिएं गी जाने दी जरूरत मतलब घट्ट के पौंदी ही जियां मतलब कोई लून लैने गी जाना होंदा हा अजकल ते दिक्खो भाई अजकल लोग खेती बाड़ी करना ते छड्डी गेदे न हून अगर कोई राशना आह्ली दकान अगर साढ़ै इत्थै खुह्ल्ली जा ते ओह् ठीक ऐ क्योंकि अजकल घर ते किश होंदा निं ऐ लून तेल तूल पैह्लें लोग लांदे हे मांह् मूंह् ते अजकल ते ओह् लांदे निं स'रेआं सु'रेआं ते लांदे निं ओह् निक्की निक्की आइटमां आस्तै असें दकानां पर जाना पौंदा जि'यां हून दालियां होई गेइयां खंड खुंड ये वो ताएं ताएं तां एह् ते साढ़े इत्थै गन्ना गुन्ना ते लगदा निं क्योंकि एह् ते दकानां दा थ्होंदा एह् इस वास्तै बी अस उत्थै दकानां पर जाना पौंदा राशना आह्ली राशन आह्ली दकान कोई खोह्ल्लै ते कम्म शैल चली जंदा त्रीया अगर साढ़े दिक्खो जी जि'यां हून रौह् जिसी आखदे अस्स गन्ने दा रस अगर अस गन्ना लाह्चै गन्ना बी साढ़ा शैल गन्ने दा रस अगर अस बेचचै ओह् बी साढ़े इत्थै शैल चली सकदा क्योंकि दिक्खो साढ़े घरै कश अस्पताल ऐ अस्पतालें ओह्ले कश जूस जास चाहिदा होंदा लोकें अगर अस जूस जास अगर अस गन्ने आह्ली रेह्ड़ी लाह्चै ओह् बी शैल चली सकदी जि'यां हून अस कुतै जि'यां हून साढ़े इत्थै ग्रां दी अबादी बड़ी ऐ हून अस जि'यां हून सब्जियें दी दकान अगर खोह्लचै ते सब्जी दी दकान बी साढ़ी शैल चली जंदी ऐ सब्जी असें दिक्खो जम्मू दा आनना पौंदी ऐ लेकिन अगर अस ओह् खोह्लचै ते ओह् बी शैल चली सकदा एह् बी बिजनेस स्हेई चली सकदा त्रीया एह् बी शैल जि'यां हून दिक्खो अगर कोई अगर कोई कोर्स कूर्स कीते दा होऐ बंदै कोई मतलब मैडिकल दा कोर्स कीते दा होवे ओह् अगर मैडिकल दी दकान साढ़े इत्थै खोह्ल्लै मतलब कि अगर करना चाह् ते ओह् बी शैल मैडिकल दी दकान बी चली सकदी क्योंकि पैहलें पैहलें लोग कम्म करदे हे शैल ते इन्नी जैदा बमारियां नेईं होंदियां हियां अजकल ते लोग कम्म करना गै शड्डी गेदे मतलब कि करी ओड़दे आं भाई थोह्ड़ा बहुत बी जेह्दे कारण कि पसीना पसूना ते निकलदा निं असें ई ओह्दे गल्ला फ्ही बमारियां लोकें गी बड़ी होई जंदियां बमारिएं दे कारण बी दिक्खो कुसै गी सिर पीड़ होऐ दी कुसै गी किश होऐ दी कुसै गी किश अगर ओह् असें मैडिकल दी दकान कोई दोआइयें आह्ली दकान अगर असें अगर अपने ग्रां च अगर खोह्लना चाह्चै ते ओह्दा बी शैल साढ़े ग्रां च ओह्दा बी कोई खोह्ला जा ते ओह्दे बी मतलब शैल कम्म चली पौंदा दवाइयें दवुइयें दा दवाइयें दी दकानां बी शैल चली जंदियां त्री दकान अस जि'यां हून दिक्खो जी लोग अजकल चाह् बड़ी पींदे न चाही दे बड़े शकीन होंदे कोई अगर अस चाही दी बी अगर निक्की मुट्टी जां निक्की हारी दकान अस चाह् समोसे समूसे इयां मतलब एह् बी खोह्ल्ली खोह्ल्लै खोह्ल्ली लैह्चै ते एह् बी साढ़ा कम्म शैल चली सकदा नमस्कार